हँ एकबेर हम जे छै अपन दोस्तकेसङ्गे गेलहुँ रहऽ कतऽ गेलहुँ रहऽ तऽ हमसब गेलहुँ रहऽ नेपाल घुमे लऽ नेपालमे जे अहाँकेँ पते हाएत कि बिहारके जे खास करिके क्षेत्र छै हमरा सबके जेना सीमांचले सब भए गेल जेना हम सीमांचलके रहए वाला छी ठीक छै हमरा सबकेँ नजदीक पड़ैत छै नेपाल तऽ नेपालके ट्रिप बनेलिऐ रहऽ हमरा सबकेँ व्यस्तमे भी ई रहैऐ लेकिन फिर भी समय निकाललिऐ किआकि जल्दीमे ओ काम घुमएके मौका लागलै तऽ दोस्तके भी साथ लेलिऐ तीन दोस्त रहिऐ हमसब गेलिऐ नेपाल ओतऽ सब अपन अपन एक भागीदारी देलकै पैसामे आ गेलिऐ तऽ ओतऽ पार्क भी खुललैए तऽ पार्क घुमलिऐ रहऽ दोसर कोशी बराज देखना रहै तऽ कोशी बराज देखै लऽ गेलिऐ रहऽ हमसब आ ओ सब बहुत ओकर बाद कंकालनी मंदिर छै नेपालमे बहुत प्रसिद्ध मंदिर छै ओहो भी देखलिऐ हमसब आ आरो सब घुमलिऐ बहुत अच्छा लागलै नेपालके लोगो अच्छा लागलै आ घुमैसँ फायदा की कल्चर सबकेँ जानलिऐ ओतुका जे छै संस्कृति केना छै आ शिक्षाके स्तर केना छै ओतुका लोक केना छै की जुड़ाव महसूस करैत छै जेना हमसब तऽ ई जानै छिऐ कि बेतिया आर जे छै के रिश्ता होइत छै नेपाल आ भारतके लोगमे खास करिकऽ बिहारमे तऽ एतना बहु बेटाके बेटीके रिश्ता होइत छै तेना बेटी आ रोटीके जेना सम्बन्ध कहै छियै किआकि दुनू क्षेत्रके जुड़ाव लोकके भी उतना ही छै दुनूमे एतुका शादी ओतऽ ओतुका एतुका तऽ एकटा बहिनो हमरा सबके ओतय रहैए शादी भेलै नेपालमे ओतुका बहुत सारे हमरा सबके भौजी यऽ तऽ बहुत बड़ा मतलब एक तरहकेँ कहबै कि बहुत बड़ा फायदा भी बुझाबै छै घुमियो लै छी चलियो जाइत छी मनो खुश भए जाइए काम करै भी ऊर्जा भी मिलैए जेकि मन प्रसन्न रहैत छै तऽ जे छै स्वस्थ मनमे ही जे कहै छै ने स्वस्थ मष्तिष्कके निवास होइत छै ई बुझाएल हमरा सबकेँ फेर आगाँ हमसब जेबै कतहु